केबल वो सेटलायट टिवीचेर कार्यक्रम पळोवपा खातीर खूब वेळ आमचो वाया वता अशें म्हाका दिसता कित्या खातीर तातूंत थोडे एडवटीजमेंट घातिल्ले आसता गरजे भायर पूण जेन्ना आमी बाकीच्यो ऑनलायन सरविसीस यूज करता जशें की नेटफ्लिक्स वा प्रायम तातूं आमी आमचो केन्नाय वेळ काडून आमकां जाय तेन्ना तें पळोपाक मेळटा आमकां पूण बाकीचे केबल वा सेटलायट टिवीचेर तो कार्यक्रम अमक्याच टायमार पळोपाक जाय अशी सक्त आसता तशेंच आमकां केन्ना केन्नाय तो कार्यक्रम पळोपाक जाय जाल्यार तो आमकां मेळना अशें माका दिसता तशेंच तुका जाय तेन्ना खंयच्याय वेळार खंयच्याय दिसा तूं तो कार्यक्रम पळोपाक शकता पूण बाकीच्या टिवींचेर किंवा सेटलायट वा केबल टिवीचेर ही सुविदा उपलब्द आजून ना